पारा अमीनाबाद लालबाग हजरतगंज कृष्ना नगर चारबाग आलमबाग दुबग्गा पराग चुंगी अलीगंज इंद्रा नगर मुंशी पुलिया मवैया गोमती नगर तकरोई अमराई गामु रसूलपुर मोहम्मदपुर कपासी कुर्सी रोड बेटा बक्शी तालाब मड़ीयांव इटौंजा चिनहट चौक